गेलेनायाव गामियारि सुबुंफोरनो बेबादिनो गावसोर रोंगौथिखौ खोन्थानानै गेलेयो जेरै क्रिकेट फुटबल आरि गेलेनानैनो गोबां सुबुंफोरा साख्रि मोनबाय बिदिनो गेलेनानैनो साख्रि मोनो सुबुं समाजावबो मोजां जौगानानै लाबोबाय लोगोसे आरो बिदि गेलेनानैनो गोबां गोबां सुबुंफोरखौबो मदद होयो आरो बेफोरबायदि गेलेनानैनो मोजां खामानियाव बाहायो गेलेनो गोरोंफोरा जेरै हिन्जावसाफोराबो खाबादि गेलेनो मोजां मोनग्राफोरा बिदिनो गेलेनानै गोबां मुं लाखिनाय आरो बिदिनो गावसोरनि रोंगौथिखौ गेलेनानैबाबो साख्रि साख्रि बाख्रि मावो बिदिनो गामियारि सुबुंफोरनोबो गेलेनानै सुबुं समाजावबो मुं लाखियो बिदिनो गेलेनानै सुबुंफोरखौबो मोजां मोनहोनाय मोनजानाय खामानि मावो